हैलो हां जी हां जी कौन बोला दे ओ तुस हां हां में मेरा पर मेरा ना में दिक्खा दी ही घर हून तुप्पा दी ही मेरा पर्स ते नि ना रेही गेदा उत्थें थुआढ़े आटो च मेरे बच्चें दे डॉक्यूमेट बी पेदे हे ओह्दे च ते में बड़ी टैंशन च आई दी आं मिगी बड़ा जरूरी ऐ पर्स ओह् केह्ड़े कलर दा ब्राउन जेह् कलर दा ऐ हां इ'यै ऐ तुस इक कम्म करो में तुसेंगी अड्रैस दिन्नी आं ते तुस उत्थें पजाई ओड़गे मेरा पर्स जां तुस अपना अड्रैस देओ में थुआढ़े आई जन्ना आं आई जन्नी आं में परमंडल ना परमंडल लेन नंबर पंज च आना तुसें